आं मोजां मोन्नाय ओंख्रिया दैनिक सङोदा सानबा गोलावआव मैद्रु आनो ना जोंनिया दाउ लकेल बेद'रजों गोथाव जायो बेद'रखौ मोजां एवबाय फ्रामफ्राम साफ्रे साफ्रे बेरलायनाय ओमफ्राय आरो लाफा मैद्रुखौ होबाय होनानै ओमफ्राय रबबाथाय दै होबाय बैयावथ' एख' होआना म'स्ला म'स्लिबो होआ मैद्रु संनायावलाय दै होबाय ओमफ्राय बेद'रजों जाबाय ना आरो एख' होआ बेयाव आरो एंखावरि गांजेमायाथ' सामब्राम गुफुरजों हाइजें होबाय बाथोन देबाय मैद्रु ओंख्रियाव जाबाय बेस्ट गोथ्थाव बानलु गोसा होनानै जोज्रिद लायथारबाय आरो सोरबा सोरबा गुंग्राय गलाय थारसिगोनसो गोथाव जायो ओमफ्राय नारजि ओंख्रिफोराव अमा बेद'र मेजेमखौ संबाय खारै होबाय संख्रि बेजों एकदम खारैखौ अहाजासे होनानैसो रुयदों रुया दांनाय दांनाय फिस्ला जाबाथाय रुयबाय आरो खारैया नांबाय नालाय आमफ्राय दै होबाय ओमफ्राय संख्रि होबाय ओमफ्राय ग्ल'ब ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौबाथाय रुयनानै गेब्लेदोंबाथाय दालि खाथा मारिबाय आरो सागंजों होनबानो जाबाय आरो बेद'रखौ एवफ्रामना दोनखायो नालाय ओमफ्राय अमा बेद'रा होबाय होनबाना जाबाय आरो लाथा लाथा जाबाथाय म'स्लायालाय बेनो जाब्रां हाइजें मिट म'स्ला आरो गरम म'स्ला लं बेफोरखौ होबाय होनबानो मोदोमफ्रुथारबाय आरो जानाय बायदि मोनलायो बेनिफ्राय दा आरो सानबा गोलाव जाबायथ' नै आरो लाव फिथाइ माबा माबि बेफोरखो मैद्रु रुजाला बायो बेद'रफोरजों जाबाय आरो लाव फिथाइफोरखो लावआलाय बेनोसै मालाबा एख' गैआबा आलुफोरजों बेद'रफोर गैयाबा आलुफोरजोंनो आलुखौ बेद'र होबाय बेनिफ्राय मैद्रु रुबाय संनानै बेनिफ्राय बिदिनो मोज्जां खोबहाब खोबहाब खोबहाब एरबाय आरामनो ओमफ्राय रेबे जाबाथाय दै होबाय आरो एसे थेब थेब ओरैनो लाथा लाथा संबाय आरो सासेआव खुरैसे खुरैसे खुरुखुम गोलैबानो जाबाय जोङो बिदि मैगंखौ जानानैनो गोथाव मोनो नालाय ओमफ्राय बेखौनो गोसोखाङो सङो जायो बेनिफ्राय दिनै मा जागोन बिदि गोसोखांखानानै ओमफ्राय है दिनै आमुगखौनो जासिगोनहाय सोलायनानै जानांसिगोन बिदि होन्नानै बेलेक ओंख्रिखौ बाजारफ्राव फुल क'फिफोरखौ बायना लायबाय बेफोरखौनो फाजाफोर एवनानै जालायबाय आरो मैद्रुफोरखौ जाबा थान्दा मोनो ओंखाइन्थ' मैद्रुफोरखौ थाब थाब गोसोखाङो मालाबा समाव बेद'र गैयाब्ला ओरैनो रुनानै जाबाय फाजा रोखोम सेव एवनानै देहाफोरनिखै मोजां थान्दा आराम जायो देहाफ्रा जिब जायो बेफोरखौ जाबालाय

न'आव गायो दाबो फोदों जानो आनथाया एसे जोङो बायना जाया न'आवनो दं मुलाफोरबाबो न'आवनो दं आरो बानलुफोरबाबो एसे जानो आन्थाया गायो मैगङालाय जानो आन्था दं फानलायनाय गैया आरो